جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حیض ہر لڑکی کو آتا ہے ہر لڑکی کو ہوتا ہے ہر لڑکی ہ حیض سے ہو کر گزرتی ہے اور کافی عرصے تک حیض کی پرابلم ہر لڑکی کو رہتی ہے اور تو حیض سے گھبرانا نہیں چاہیے کسی بھی لڑکی کو اور تو مارکیٹ میں بہت سارے پروڈکٹ ایسے ہے جو اس بیماری کے سولیوشن کے لیے بنائے گئے ہیں جس کو ہر لڑکی ہیض کے وقت استعمال کر سکتی ہے اور اس کے اس اس وقت ہونے والے حیض کے وقت ہونے والے انفیکشن سے اور محفوظ کر سکتی ہے اپنے آپ کو محفوظ ہو سکتی ہے بہت سارے پیڈ آ گئے ہیں اور گلوز وغیرہ یا کاٹنس اور جن کو استعمال کر کے حیض کے ٹائم پر لڑکی اپنے آپ کو سرکشت محسوس کر سکتی ہے